ہم لوگ تصویر بنانے کے لیے جاتے ہیں تو میرے پاس میں موبائل ویسا نہیں ہے اور میرے بیٹا بیٹی کے پاس ایسا موبائل ہے کہ بڑھیاں سے بڑھیاں تصویر بنا لیتے ہیں اور بڑھیاں پکچر اور لیتے ہیں اور شادی بیاہ میں بھی اچھا فوٹو لیتے ہیں اور پکچر بنا کر کے دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور سبھی لوگ فوٹو کھنچا لیتے ہیں اور تصویر بنا لیتے ہیں اور سب آدمی بیٹھ کر دیکھتے ہیں کھیل مستی کرتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں بچے لوگوں بھی پھوٹو کھنچاتے ہیں بچے اور بیٹا بیٹی بھی آتے ہیں فوٹو کھنچا لیتے ہیں اور اچھا لگتا ہے جو بھی ہے جو اچھے اچھے موبائل میں بھی فوٹو کھنچاتے ہیں ہم لوگ بھی سب آدمی مل کر فوٹو گھنچاتے ہیں سب آدمی مل کر جو بھی ہوتا ہے سب مل کر کرتے ہیں ساپنگ بھی پھوٹو کھنچاتے ہیں کیمرے میں اچھے موبائل میں بیٹے کے موبائل میں اچھا اچھا فوٹو کھنچا رکھے ہیں اور کھنچاتے ہیں اور سادی بیاہ میں جا کر بھی فوٹو کھنچاتے ہیں